हेलौ हां जी हां जी तुस कुद्धरां बोल्ला ने

आ ब्याह् किन्नी तरीक ऐ बीह् तरीक ऐ हं ते मतलब लोकेशन थोहाड़ी कटरे दी कोई गल्ल नी करी लैगे किन्ने दिन दा फंक्शन ऐ

तिन दिन दा ते ओह्दे च मेंह्दी बिच्च दा होना कि मेंह्दी मेंह्दी बी होंदी ना कुड़ी दा ब्याह् मुड़े दा कुड़ी दा ब्याह् ते मतलब कि खाली मेंह्दी आस्तै चाहिदा जां खाली ब्याह् आस्तै चाहिदा हां जी अच्छ अच्छा कोई गल्ल नीं करी ओड़गे फंक्शन पैसे दिक्खी लैओ लग्गी आंदा कोई चौह्बी पंजी ज्हार रपेआ खाली ब्याह् गै ब्याह् फोटो बगैरा जां वीडियो बगैरा पंजी जहार रपेऽ देई ओड़गे सारा कोई गल्ल नीं करी लैगे थोह्ड़े बहुत घट्ट बद्ध मतलब में इ'यां जेह्का भज्जी ओड़ना मेरे जेह्के शूट दा जेह्के शूट कराए देना उं'दा तुहें गी में बायोडाटा भेजी ओड़ना तुसें गी अ'ऊं दिक्खी लैओ तुस जां फ्ही तुसेंगी पसंद होग ते करी लैओ बुकिंग कराई ओड़ेओ ओ मेरे कश डेट फिक्स बगैरा जो बी ऐ ते किन्ने किन्ने दिन दा ते किस किस टैम दा होग मिगी सनाई ओड़ेओ फ्ही हां जी हां

ते कटरा कुत्थै पेआ ठीक ऐ ठीक ऐ कोई गल्ल नीं